मेरा नाम कनव ऐ ते अंऊ एह् सनाना चाह्न्ना कि साढ़े इद्धर शैह्र ऐ जो उधमपुर शैह्र ऐ जो काफी मश्हूर ऐ काफी घुम्मनै आह्ली जगहां न साढ़े स्टेटै दे जो रिच कल्चर ऐ जो ओह्दा बखान करदे काफी चीज़ां न काफी घुम्मनै आह्लियां जगहां न जो साढ़े साढ़ी जो स्टेट ऐ ओह्दा ओह्दी महानता बधांदे जियां अंऊ सनांऽ तुसेंगी ग्हार उत्थें बावा जित्तो दा मंदर ऐ बावा जित्तो एह्बी साढ़ा जे इतिहास न ओह् सनांदे दूआ अंऊ सनाना चाह्नां तुसेंगी मानतलाई मानतलाई मानतलाई बी बड़ा फेमस उत्थें काफी चीज़ां न इक्क इक्क बावा ऐ जो की जो की साढ़े साढ़ा जो शैह्र हा उधमपुर आस्तै काफी कुछ करना चाहंदे उनें उत्थें एयरपोर्ट ते काफी चीज़ां बनाई दियां उत्थे अस्पताल ते होर बी बथ्हेरियां चीज़ां बनाई दियां जेह्की तुसें साढ़ा साढ़ी जो स्टेट ऐ ओह्दी महानता बढ़े दूई होर काफी जगहां न जियां जियां सुद्धमहादेव होइया जेह्दी पहचान जेह्ड़ी काफी परानी ऐ ओह् जगहा साढ़े देवतें कशा जुड़ी दियां इत्थें आक्खदे कि इत्थें की इत्थें जे ऐहें पार्वती माता होर पार्वती माता उनें ब्याह् कीता हा शिव जी कशा होर मानतलाई जो ऐ मानतलाई उद्धर झील ऐ झील उद्धर आक्खदे कि जो पार्वती माता होर ही उनें न्हाया हा ते अपने केश धोते हे जेह्दे गल्ला कि ओह् झील बड़ी फेमस होर होर काफी जगहां न जो की इत्थें जम्मू कशमीर जे ऐ ओह् ओह् काफी मश्हूर इत्थें पराने इतिहास बेल्लै काफी मशहूर ऐ इत्थें दे मंदर होइये होर बी बथ्हेरी चीज़ां न मंदर होइये किले होइये इत्थें काफी किले बी हैन जियां होइया रामनगर दा किला होइया होर बी किले न जे इत्थें हैन ठीक ऐ में तुसेंगी एह् सनाना चाह्न्ना कि बाह्रा जो म्हाराज आवा दे घुम्मनै ई ओह् उंदे बारै उंदे अच्छा अस एह् चाह्ने कि ओह् साढ़े जो साढ़े जो पराना इतिहास ऐ साढ़े जो डोगरे पराना इतिहास ऐ कुसै बढ़ाये ओह्दी संस्कृति दा पालन करै होर काफी चीज़ां न जियां पराना इतिहास जियां राजें दा इतिहास ते होर बी मंदरें दा इतिहास मंदरै दी पहचान मंदरै दी इतिहास होर बी काफी चीज़ां न ओह् सिक्खै असें ते जियां इत्थें मचैल माता होर ते मचैल माता होंदी इत्थें वैष्णो माता होर बी काफी जगहां न इत्थें घुम्मनै आस्तै होर काफी काफी गांव ऐ इत्थें जियां होई गेआ लाटी बसंतगढ़ डुड्डू होर काफी इत्थें खूबसूरती इत्थें बड़ी ऐ एह्दे लोग बड़े मिट्ठे ते स्भाऽ बड़ा मिट्ठा जेह्दे कशा जम्मू कशमीर दा डोगरी कल्चर जे ऐ ओह् बढ़दा एह्दा जो जो कल्चर ऐसा जो बढ़दी एह्दे कशा होर काफी जे जगहां न जियां जियां में तुसेंगी सनाया कि मानतलाई होइया ओह्दे बाद सुद्धमहादेव होइया ओह्दे बाद होर मंदर होइये नरसिंह देव दा मंदर होइया जो चनैह्नी ऐ होर बावा भैड़ होइया होर बी बथ्होरियां जगहां न जेह्दा इतिहास जो बड़ा सोह्ना बड़ा सौखा इतिहास ऐ होर बस इंदे बारै में इयै आक्खना चाह्न्ना कि इंदे साढ़ा जो ऐ जो इतिहास ऐ ओह् बड़ा शैल ऐ होर एह्दे कशा साढ़ी जो इक्कजुटता ऐ ओह् बनी रौहंदी ऐ सारे इत्थें लोग जो ऐ ओह् सारे इत्थें घुम्मदै जां ते जानदे एह्दे बारै जां भी बाकी जे बाद ई आये ते ओह्बी जानदे कि केह् केह् बने दा एह्दे बारै ई कियां कियां बने दा केह् केह् इतिहास ऐ कुनै कुनै लोकें किन्नी किन्नी मैह्नत कीती ऐ इनें बनाने ई बस में एह् गै कहना चाह्न्ना कि में बाहरें दे लोकें गी एह् आक्खनां चाह्न्ना कि तुस आओ ते इद्धर घुम्मो गल्ल करो तिुस इंदे बारै ई पुच्छो की कियां कियां केह् केह् होया होर जो साढ़ा डुग्गर समाज ऐ बड़ा मिट्ठा क्योंकि साढ़ी मां बोल्ली डोगरी ऐ ते स्भाऽ बड़ा मिट्ठा सारें दा तो ओह् काफी ग्रांऽ घुम्में ग्रांऽ दी खूबसूरती दिक्खे जेह्दे कशा पता चलदा की जो जम्मु कशमीर ऐ डोगरी समाज ऐ ओह्बी भारत दा अटूट अंग ऐ बस में एह् चीज़ आक्खना चाह्नां